गेलेनाया मानसिनि थाखाय मेंगानाय आरो रंजानायनि मोन राहा होयो औ नंगौ गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय जोबोर गोनां गेलेनाया जोंनि देहाखौ थाजिमै लाखियो गेलेनाया जोंनि देहाखौ थाजिम लाखिनायनि अनगायैबो जोंनि देहाखौ जोंनि देहायाव थै खारसारनायफोरखौ गोख्रों खालामना होयो जायनि जाहोनाव जोंनि देहाफोराबो थाजिमै थायो आरो गेलेबाय थायोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ बोलोनि खामानि मावोब्लाबो जोङो गेलेबाय थायोब्ला बांद्राय मेंनायखौ मोना मानो होनोब्ला जोंनि देहाया गेलेबाय थायोब्ला देहाया फिट जानानै थाखायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जों जोङो जोंनि जिउनि थांखि लानो हायो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों जोंनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो जेरै फुटबल गेलेयोबा जोङो फुटबलनि थाखाय इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो हायो आरो क्रिकेट गेलेयोब्ला जोङो क्रिकेटनि थाखाय इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो हायो आरो भलिबल गेलेयोबा भलिबल नि थाखायबो जोङो इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर जानो हायो आरो जोंनि गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जिउआव माखासे लायफफोरखौ दानो हायो आरो माखासे सरकारि साख्रिफोरबो मोननो हायो